जोंनि रायजोयाव फालिनाय फालिजानाय गाहाय धोरोमनि फोरबोया जाबाय बर'दिन आरो आङो खृस्टान धोरोमखौ फालियो बेनि गेजेरजोंनो आङो जोंनि जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों आङो बासायजानायखौ मोन्नो हादों आरो बेनिनो मुङाव जोङो बेनिनो जोनोमनि रंजानाय फोरबो हिसाबै जोङो बर'दिन मोनसे गेदेर सान हिसाबै जोङो बेखौ फालिनाय जायो रंजायो बाजायो बयनिबो न'खराव रंजानायजों खुसिनि दोहौ बोहैहोयो आरो आङो बिखौ फोथायनायजोंनो बेनि अन्नाय आरो बेनि आसिरबादजोंनो आं दिनै गोथाङै दं अरायबो आङो बिखौनो सिबिनायजों गावखौ दैदेनो आरो जिउ खाङो आरो आं बेखौनो गावनि गुबै धोरोम होन्नानै आङो फालियो आरो आङो खृस्टान धोरोमखौनो फालिनानै लानाय जायो